एन्टोनियो कोस्टा दयानंद बांदोडकर मनोहर पर्रिकर फ्रांसिस्को सार्दिना प्रताप सिंग लुईजीन फालेरो दिगबंर कामत शशिकला काकोडकर युडादेव फालेरो राम मोहन लोहिया जॅक सिक्वेरा मार्य सुवारीस लता मंगेशकर आशा भोसले रेमो फेर्नांडीस किशोरी आमोणकर जितेंद्र अभिशेकी मोगुबाय कुर्डीकर केसरबाई केरकर सबस्टीन डिसोजा क्रिस पेरी लॉर्ना कुरदार्दीवो हेमा सरदेसाय सोनिया शिरसाट ऑलवीर सेन अजीत कडकडे तुळशीदास बोरकर पंडीत प्रभाकर कारेकर रामदास कामत आल्फ्रेड रोज एम बॉयर प्रिंस जॅकोब रोज फॅ रोज फॅट्स शॅरोन माजारिल्यो जॉन डिसिल्वा सी एल्वारिस कॉमेडियन सेल्वी मारियो मिनेजीस नेवल ग्राशियस पाश्कोल दी चिकाली रोही चिंचिणी मेनिस्ट्रो जिसोना मोनवॅल डिमिला कमलकांत चारी दादा वैद्य लिबिया लोबो सरदेसाई लक्ष्मिकांत पार्सेकर विष्णू सुर्या वाघ रामकृष्ण धवळीकर श्रीपाद नायक परशुराम कामत दामोदर मावजो पुंडलीक नायक उदय भेंब्रे राजेंद्र केरकर सुरेश अमोणकर नारायण देसाय शिवराम कामत वसंतराव धेंपो शिवानंद साळगांवकर अनिल कुटिनो गणेश शेट शेटगांवकर प्रशांत जोगलेकर महादेव भीर शंकर भंडारी विष्णू करमली डॉक्टर प्रमोद सावंत नारायण फिग्रो नागेश करमली अनंत वी सालकर आत्माराम गोविंद नायक विश्वास शेटकर रमकांत अंगले दत्तराम देसाई लक्ष्मी राव सरदेसाय दिनेश कामत माधवी सरदेसाय विनायक बोरकर विट्टल नारायण बरवे संदेश प्रभुदेसाय प्रेमानंद लोटलीकर कुमार कमला गोखले हेमा सरदेशाय अजित कडकडे गोविंद रायकर रविंद्र केलकर सचीन पिळगांवकर अशोक रानी शांतादुर्गा फळदेसाय दुर्गा जामावलीकर वी वी गिरी डॉक्टर अनिल काकोडकर डॉक्टर विजय सरदेसाय डॉक्टर नंदकुमार कामत डॉक्टर नारायण राजाराम डॉक्टर श्रीकांत केंकरें डॉक्टर रमनांत कारे डॉक्टर गिरीश पै प्रोफेसर विश्वनाथ नायक आर एम सालगांवकर नारायण सावंत महादेव कुसरकर विनय पै सदानन आंगलें दिलीप शेटगांवकर शशांक कारे स्प्रिच्युअल रिलीजन्स लिडर्स